ہیلو جی السلام علیكم جی جی میں بشریٰ بات كر رہی ہوں جی

اچھا جی جی اچھا تو آپ كے بچے كیا نام ہے دونوں كا اچھا توآپ كو چھٹی كیوں چاہیے مطلب كیا ارجنٹ وہاں جانا ہے آپ كا كیا ان كے مطلب اچھا اچھا بات در اصل یہ ہے نا کہ بچوں كو اگر چھٹی دی جائے اور پلس آپ كو پندرہ دن كی چھٹی چاہیے لیكن ان كا لوس بھی ہوسكتا ہے ہے نا ابھی ان كا ٹیسٹ بھی ہونے والے ہیں ان كے تو یہ ہے كہ وہ كور كر پائیں گے یا نہیں كیوں كہ پیرینٹس کے اوپر ہوتا ہے كہ نا کہ وہ كور كر پائیں یا نہیں ورنہ بچے پر بہت زیادہ اثر پڑ جاتا ہے اور اكثر پیرینٹس اپنے بچوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں آں آں اچھا اچھا اچھا كلاس كی تو اچھی بات ہے اچھا جو ٹیسٹ ہونے والا ہے آپ اس كی تیاری كرا دیجیے گا تبھی پوسیبل ہے ورنہ پھر تو نہیں كیوں كہ اثر آئے گا نا بچوں پر اسكول كا بھی نام خرا ب ہوگا اور كلاس كا بھی اور ٹیچر كا بھی

اچھا ٹھیک ہے میں كوشش كرتی ہوں ٹھیک ہے آپ كو چھٹی مل جائے گی لیكن یہی ہے كہ آپ دھیان دیجیے گا آپ كو پںدرہ دن كی چھٹی مل رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوكے شكریہ اللہ حافظ